साढ़े पिंड ऐसे बड़े लोक न जूनें डिग्रियां कीती दियां कालेज़ डिग्रियां पर ओह् बेह्ले बैठे दे क्योंकि उ'नें उस टाईम दी शैल करियै जेह्ड़ी ऐजुकेशन जेह्ड़ी मिलनी चाहिदी ही ओह् नेईं मिली दी जिस बजह् कन्नै हून घर बैह्ले बैठे दे केईं लोक जेह्ड़े बेरोज़गार न जेह्ड़े कुछ निं करा दे हून कालेज़ डिग्रियां करियै इ'यां कोई फैदा निं ऐ जेह्ड़े लोक हून साढ़े पिंड बी बड़े लोक न जेह्ड़े इन्ने इन्ने पढ़े दे लिखे दे ऐम ऐस सी च उ'नें बी ए बी ए बी ऐस सी कीती दी ऐ पर उ'नेंगी नौकरी निं ऐ क्योंकि गौरमैंट जेह्ड़ी ओह् नौकरियां नेईं देआ दी होर गौरमैंट आखदी कि तुस आत्मनिर्भर बनो पर जि'नें लोकें इन्नी पढ़ाई कीती दी इन्ने खर्चे करियै इन्नियां मैंह्गियां मैह्गियां डिग्रियां हासिल कीती दियां उ'नें उस टैम दी ओह् स्हेई स्किल नेईं मिली पाई दी जिस करियै ओह् हून बैह्ले घर बैठे दे साढ़े पिंड बी ऐसे बड़े लोक न जिनें बड़ियां डिग्रियां कीती दियां पर उ'नेंगी कोई नौकरी निं ऐ होर ओह् बेह्ले घर फिरा दे इसलै क्योंकि ओह् बेह्ले घर फिरा दे उ'नें गी कोई नौकरी निं ऐ पर जेकर अस उस टैम दी स्हेई तरह् पढ़ाई मिली दी होऐ ते ओह् उसलै करी सकदे हे हून उ'नेंगी नौकरी मिली जानी पर इस पैह्लें कालेज़ च इन्नी जादा स्किल बी नेईं होंदियां हां कि ओह् शैल करियै पढ़ाई करी पान उ'नें एह् कुछ मिलै ओह् जां नेईं होऐ पर हून अज्ज कल दे कालेज़ च फिर थोह्ड़ी पढ़ाई ठीक होई दी ऐ ञ्यानें गी ऐबलिटी स्किल मिलदियां सारा कुछ मिलदा पर पैह्लै जमान्ने च लोग नेईं करी पांदे हे इन्ना ऐफर्ट ते कोई कोई ते इयां इन्नियां मैंह्गियां डिग्रियां करियै करियै बी घर बेल्ले बैठे दे हून साढ़े पिंड बड़े ऐसे लोक न जिनें इन्नियां इन्नियां डिग्रियां कीती दियां पर फिर बी उ'नेंगी कोई नौकरी नेईं मिली पा दी होर ओह् केह् करदे फिर अपनी कोई इ'यां दकान दकून खोलदे घर जां कोई प्राईवेट जाब करी लैङन जां कोई प्राईवेट स्कूल लग्गी जाङन होर जादा कोला जादा ओह् केह् करी सकदे उ'नेंगी गौरमैंट जाब नेईं मिलदी क्योंकि जेकर उं'दे च ऐफर्ट होऐ जे उ'नें सारे कम्म कुम्म कीते दे होन ओह् लोग इन्ने पढ़ी पढ़ियै बी नेईं नौकरियां हासल करी पा दे क्येंकि उ'नेंगी ऐसा नेईं थ्होआ दा हासल करने गी ते जेकर ओह् लोक पैह्लें शैल पढ़े दे होंदे कि उ'नेंगी शैल शैल स्किल मिली दियां होंदियां उ'नेंगी कोई साफ्टवेयर बनाना आंदा होऐ उ'नें कंप्यूटर दी पढ़ाई कीती दी होंदी ते अज्ज ओह् कोई साफ्टवेयर बनांदे कुछ बी खोली सकदे हे पर उस पैह्लें जमान्ने च उ'नेंगी शैल करियै पढ़ाई नेईं मिली दी जिस करियै ओह् हून बेह्ले बैठे दे पर अज्ज दे हून जियां कि घर बड़े लोग बेरोजगार न गौरमैंट नौकरियां नेईं देआ दी फिर ओह् बेह्ले बैठे दे घर उं'दा दमाक होर होर पुट्ठे कम्में गी जंदा फिर बड़े लोग न जेह्ड़े इ'यां डिग्रियां करियै घर बैठे दे उ'नें नेईं कम्म थ्होंदा ओह् अपने उप्पर जादा टैंशन लैंदे ओह् फिर दूए कम्में च जंदे नशे नुशे करदे फिर ओह् अपनी लाईफ इ'यां खराब करी लैंदे न ते साढ़े पिंड बी हे इक जिनें डिग्री कीती दी ऐ पर ओह् बेरोजगार ऐ भलेआं उ'नें सत्त अट्ठ साल होई गेआ डिग्री कीते दे पर उ'नें कोई नौकरी हालें तक निं मिला दी जिन्ने बी फार्म आंदे ओह् लांदे पैह्ली गल्ल टीचरें दे फार्म ते लगदे निं ऐ अज्ज कल क्योंकि टीचरें दी पोस्टां बड़ियां घट्ट होई गेदियां लोग पढ़े लिखे दे बड़े ऐ फिर ओह् टीचरें दा नौकरी कुसी कुसी देन इस करियै जेह्ड़े टीचरें दे फार्म लगदे निं ऐ होर कोई कोई ऐसे जेह्ड़े जेह्ड़े बाहरमीं पास करियै नौकरी जाईन करी लैंदे उंदे आस्तै ठीक हून नौकरी बी चार साल दी ऐ ते फिर ओह् चार साल ताईं चलो कोई बी कम्म घर खोली सकदे उं'दे कोल थोह्ड़ा मता पैसा होंदा हून भलेआं गै जेह्ड़े लोग बेरोज़गार बैठे दे उं'दे कोल इन्ने पैसे कुत्थुआं आने ओह् कुत्थुआं अपना खर्चा चलान कियां अपना घर बाह्र चलान फिर उ'नें कि'यां अपनी जेह्ड़ी फैमली ऐ जेह्ड़ा परिवार ओह् कि'यां चलाना अग्गें जे उंदे कोल पैसे गै होङन ते ओह् अपनी फैमली जेह्ड़ा परिवार ऐ उ'नेंगी शैल सपोर्ट करी पाङन शैल चीजां जेह्ड़ियां उंदियां ञ्यानें गी चाहिदियां होङन जिन्ने बी ए दियां डिग्रियां कीती दियां बी ऐस सी डिग्रियां कीती दियां ऐम ऐस सी डिग्रियां कीती दियां उ'नें अज्ज कल ते पियन दी नौकरी मिलना बी बड़ी मुश्कल ऐ क्योंकि अज्ज कल जमान्ना कुछ होर ऐ दुनियां च बड़ा कंपिटिशन ऐ चला दा इस करियै सानूं जेह्ड़ी ऐ डिग्री अपनी इन्नी स्हेई करनी इन्नी प्रोफैशनल डिग्री करनी जेह्ड़ी सानूं नौकरी मिलने दे कोई चांस होए सानूं कोई जाब मिलै सरकारी जाब आस्तै अज्ज कल लोग बड़ा किश करा दे पर उ'नें नेईं मिली पांदी क्योंकि ओह् ऐफर्ट घट्ट लांदे न पर चल जिनें लोकें इन्नी हून मैह्नत करियै डिग्री कीती दी बी ऐ फिर बी उं'दा केह् फैदा जे नौकरी नेईं मिलै हून इक मेरी स्हेली गै उन्न करी लेदी डिग्री उन्नै बी ए बी ऐस सी कीती दी ऐ ते उन बी ऐस सी दी कीती दी ऐ शायद हां बी ऐस सी कीती दी ऐ पर ओह् केह् करा दी ओह् घर बेह्ली बैठी दी इसलै अंडरग्रैजुएट ऐ ओह् ग्रैजुऐशन होई गेदी ऐ ओह्दी कंपलीट पर ओह् ओह् कक्ख निं करी पा दी क्योंकि उसी गौरमैंट जाब निं मिला दी ऐ ते ओह् आखदी कि मिगी गौरमैंट जाब करना ओह्दा ड्रीम हा पर हून नेईं मिला दी गौरमैंट जाब क्योंकि इन्नी ऐबिलिटी स्किल नेईं ऐ ते हून गौरमैंट जॉब बी घट्ट कड्ढा दी जादातर इ'यै न ऐस ऐस सी दियां गै भर्थियां भुर्थियां होंदियां अज्ज कल ते गौरमैंट फिर जादा नेईं जाई पांदे लोग अपनी कुड़ियें गी आखदे कि कोई टीचर टूचर दी नौकरी थ्होई जा ते ठीक ऐ लोग अपनी कुड़ियें गी डिफैंस दी नौकरी च नेईं भेजदे कि बाह्र इन्ने चिर रौह्ना ते अज्ज पैह्लें फिर बी करदे हे पर अज्ज कल कुड़ियां होर बी नौकर होआ दियां न इस करियै में चाह्न्नी आं कि डिग्री जेह्ड़ी होऐ ओह् तुसें शैल करियै उस टाईम पढ़ी पढ़ियै लिखचै ते सानूं फैदा बी होऐ कि तुसें डिग्री कीती दी ऐ ते सानूं नौकरी मिलै जे गौरमैंट जाब नेईं मिली सकदी तुस प्राईवेट जॉब आस्तै बी अपलाई करी सकदे ओ ते फिर थोआनू प्राईवेट जॉब बी मिली सकदी ऐ ते गौरमैंट जॉब हां मिली सकदी ऐ जेकर अस डिग्रियां होन साढ़े पिंड बड़े न ऐसे जेह्ड़े डिग्रियां करियै इ'यां बैठे दे हून उ'नें कम्म घर नेईं ऐ हून जिंदी जमीन खेत्तर होऐ जिंदे खेत्तर खुत्तर होऐ ओह् बी कुछ कम्म चलो अपनी खेत्तर बाड़ी करियै कुछ कुछ पैसे उं'दे आई जंदे हून जियां इसलै कनका दा ओह् ऐ लोग कनक बाड्डी करदे जिंदी मती कनक होऐ चलो ओह् अपना घर बाह्र चलाई लैंदे उंदी खाने ताईं अपने कनक रखदे फिर ओह् अद्धी बेचियै ते अपना घर बाह्र चलाई लैंदे जेह्ड़े ऐग्रीकल्चर आह्ले ते जेह्ड़े बाकी न जिनें इ'यां गै ना कोई जमीन ना कोई ओह् फिर अपना घर बाह्र कि'यां चलान उ'नें बी खाने आस्तै कुछ चाहिदा पैसे पूसे होन ते ताइयें कुछ समान समून आह्ग ते ओह् खाङन हून डिग्री जेह्ड़े इ'यां करियै बैठे दे बेह्ले उ'नें केह् करना अपने घर आस्तै फिर उ'नें उ'नें बी ते कुछ न कुछ नौकरी चाहिदी गै चाहिदी ते हून जिंदा अपना कम्म ऐ बिजनस ऐ जिंदा चलो ओह् ते उ'नें ओह् जाईन करी लैना पर जिंदे कोल नेईं ऐ उ'नें बी ते कुछ चाहिदा ओह् बी इक चांह्दे ऐ कि सानूं बी कोई नौकरी थ्होऐ गौरमैंट नेईं ते प्राईवेट गै थ्होऐ थ्होनी चाहिदी क्योंकि अपना पेट भरी सकन ते इस करियै गौरमैंट जॉब नेईं इन्नी नेईं थ्होऐ पर जेह्ड़े लैने आह्ले उ'नें गी थ्होआ दियां बी हैन ते इस करियै जेह्ड़े लोग इ'यां डिग्रियां करियै बेहले बैठे दे कक्ख निं करा दे इ'यां अपने गै करा दे पुट्ठे कम्म ध्यान उद्धर उद्धर उं'दा दमाक जंदा रौंह्दा ते में चाह्न्नी आं कि जेह्ड़े लोग डिग्रियां करदे न ओह् चलो कोई ना कोई ते कम्म करन प्राईवेट कंपनी च गै कोई प्राईवेट जॉब प्राईवेट स्कूल गै कोई लग्गन पर उं'दा दमाक फिर थोह्ड़ा ठीक होऐ हां ते जेह्ड़े गौरमैंट डिग्री कालेज़ डिग्रियां कीती दियां जिनें ओह् फिर बी चलो प्राईवेट जॉब गै लगग उं'दी ते उ'नेंगी थोह्ड़ा ठीक होई जाना ते फिर कुछ कुछ कम्म करी सकन हून साढ़े इद्धर गै इक ऐ उन्न बी कीती दी बी ऐड कीती दी ही ते ओह् टीचर दा फार्म कोई नेईं लग्गेआ फिर नेईं लग्गी सकदी हून ओह् प्राईवेट स्कूल च गै टीचर लग्गी दी ऐ चलो एह् बी ठीक ऐ हून प्राईवेट स्कूल च बी जिन्ने चिर तक चलो फिर गौरमैंट कोई फार्म फूर्म होग ते फिर उ'नेंगी गौरमैंट जॉब बी थ्होग हून जेह्ड़े डिग्रियां करियै ओह् बेह्ले बैठे दे घर हां ते फिर होर बस होर केह् करी सकने उ'नेंगी फिर डिग्रियां जेह्ड़ियां तुस करा ने उसी तुसें ऐबिलिटी कोई स्किल शैल करियै सिक्खो ताकि थोआनू अग्गें ओह् कम्म आई सकन हून जियां तुस पैह्लें पैह्ले जमान्ने च नेईं इन्नियां जेह्ड़ियां हून जेह्ड़ी पैह्ले कालेज़ च कु'त्थें इन्नियां ऐबलिटी स्कीमां होंदियां हां जेह्ड़ियां ञ्यानें करी सकन ते फिर अज्ज कल फिर थोह्ड़ा ञ्यानें गी सखांदे सखुंदे अज्ज कल सब्जैक्ट बड़े होई गेदे न तां करियै तां करियै जेह्ड़े लोग डिग्रियां करा दे न उं'दी स्किल थोहड़ी मज़बूत होऐ ओह्दे आस्तै ओह् स्हेई करियै पढ़ाई करी लैन ताकि उ'नें अग्गै जाइयै कोई दिक्कत निं होऐ जॉब उ'नेंगी असानी कन्नै मिली जा ते अग्गैं हून दुनियां च बड़ा कंपिटिशन ऐ सानूं अपने ग्राएं गी निं पूरी दुनियां गी लोकें दिक्खियै फिर अपने आप दी त्यारी करनी चाहिदी कि कंपिटिशन किन्ना ऐ दुनियां च ते अस इन्नी मेह्नत करगे ते सानूं नौकरी थ्होग ते फिर सानूं इन्नी मैह्नत करनी पौनी ऐ ते तां करियै सानूं नौकरी थ्होग